جب میں کسی کپڑے کا ڈیزائن منتخب کرنا چاہتی ہوں تو سب سے پہلے اپنے ذوق اور موقعے کو دیکھتی ہوں کہ یہ روز مرہ کے لیے ہے کسی تہوار کے لیے یا خاص تقریب کے لیے میرے خیالات اکثر آن لائن پلیٹفام جیسے پنٹرسٹ انسٹاگرام یا کچھ فیشن ویب سائٹس سے آتے ہیں اگر کچھ الجھن ہو تو میں اپنے دوستوں یا گھر والوں سے مشورہ لیتی ہوں میری پسندیدہ برانڈس میں شامل ہے اور کبھی کبھار میں خود بھی نئے پیٹرنس آزمانے کی کوشش کرتی ہوں